ओइ माबि जाहैजायो थांजायो बेरायहैजायो जुमायखौबो संखालायनांलाबो नामा बाल बिदिबालाय बेरायहैजासिगोनसो नामा बिदिबा गामिनि मानसिफोरखौ लांफाला ना लांफायो गारिखौथ' इसे बुरजा लांनोसैहाय मानसिफोरखौ मानि गारि भारायाबो इसे खम जायो विंगारखौनो लांनोसै नामा इसे गोगोम जायोहाय बुरजा मानसि थांबा लांदेरनोसै औ औ गारि भाराया खम थांनायनि लांदेरनोसै मानसिफोरखौ नोंहाबो

एवनानैबो लांखा जोबजायो बिदिबालाय बेदरफ्राथ' अमा सेक होहैसैहाय हजोंहाय दावखौबो नांगौबा एवनानै लांखानोसै नामा अमा बेदरखौ सेक हो होहैसै हजोंहाय आरो नाफोरखौ एवनानै लांखानोसै औ मानसिफोरखौ एसे बुथुमनानै लांदेरसैहाय साथाम साब्रैसो गारि भारा एसे रंजानायाथ' दामग्रा देग्रा नङाबालाय बोरैथो जानो दामग्रा देग्रा लांनांगोन ना दामग्रा देग्रा गैयाबा सोरनाव लांजायो लांगोन दे एसे गोगोम जानायनि दङ'दां मानो गैया जानो बेलाय औ एसे इन्टारेस्टनो इन्टारेस्ट लाहैनोसै गोथाव जाहैनोसै एवनानै सावनानै गोसोबादि एसे लोंहैनोसै गोसोबादि बेरायहैसै इन्टारेस्टनो बिदिबालाय औहाय हजों संबा खस्थ' जायो दा बिदिबा बेयावनो

ओं एसे माबा जायो बिदिबालाय एवनानैनो लांखाजोबनोसै नामा आरामल' जिरायनानै जाहैनोसै नामा एवनानै लांखानानै दा नोङो बन लाय लायोबाबो दिगदारसो दा एवनानै सावनानै लांखाजोबनोसै बिदिब्ला औ दे दे बिदिबालाय दे दा थांनोसै दे दोननोसै दे